हलो हाँ जी आप ये रिलायंस सुपर मार्केट से बात कर रहे हैं मैम ये मेरे को संतरा केला और अंगूर का रेट पूछना था

जी मैम डिलीवरी का है अपने पास फैसिलिटी अवेलेबल मैम मैं अभी ऑर्डर करता हूँ तो आप कब तक डिलीवर करवा सकते हैं

मैम कंफर्म है ना कि एक्चुअली मेरा अर्जेंट है तो आप तीस मिनट के अंदर करवा देंगे ना

ऑनलाइन ऑनलाइन पेमेंट करवा दूँगा मैं आपको मैंम पता आप नोट कर लीजिए गायत्री विहार फेस थ्री गायत्री विहार फेस थ्री हाउस नंबर दो सौ नौ मैंम तो बिल पेमेंट के लिए कैसे क्या करना रहेगा ऑनलाइन आप अभी रहेगा कि आप मुझे लिंक शेयर करेंगे जी जी ओके मैम ठीक है थैंक यू

ठीक है मैंम आप कर दीजिए कंफर्म कर दीजिए मे को है ना ठीक है ओके ओके थैंक यू मैम